इन न्यूज मीडिया मूंखे कोन थो लॻे की ग्रामीण मुदनि ते पूरी तरह ऐं खुली तरह ॻाल्हाइनि था मूंखे लॻे थो ग्रामीण जीवन में अञा बि ॾाढी समस्याऊं आहिनि की जिते किथे रोड लाइट जी प्रॉब्लम आहे ऐं मेन त रस्तनि जी प्रॉब्लम आहे जंहिंजे करे ग्रामीण जा ग्रामीण माण्हू शहर ताईं अचण में देर टाइम थो लॻे या पाण खे शहर मां कॾहिं गांव में वञिणो थो पवे त पाण खे बि टाइम थो लॻे छो जो रस्ता हेॾा विकसित थिया कोन्हनि कचा मिटीअ जा रस्ता हुजनि था ऐं जंहिंमें बि इलाही खॾा था हुजनि ऐं बरसाति में उहे ई खॾा सॼा कीचड़ियुनि सां भरिजी था वञनि जंहिंजे करे ग्रामीण जीवन वारनि खे बदिरां माण्हुनि खे इलाही तकलीफ़ूं आहिनि ऐं मूंखे नथो लॻे की हे मीडिया हीअं सभु रिपोर्ट कवर करे थी की ऐं जेकी बि सुविधाऊं आहिनि हॉस्पिटल या पढ़ाई जी अव इस्कूलनि जी या ॿियूं बि जेकी बि सुविधाऊं आहिनि ही ग्रामीण माण्हुनि खे एॾी सुठी तरह मिले थी जेतिरी शहर वारनि खे मिले थी ऐं मीडिया इन जे बारे में नथो हेॾो छापे ऐं वधीक शहरनि जे बारे में छापनि था छो जो इन्हनि खे इन्हनि जी मुख्य कमाई शहरनि मां ई थिए थी इहो ग्रामीण जे बारे में केरु सोचे कोन थो न भाई इननि खे इहो बि रिपोर्ट करिणी खपे की भाई उन्हनि जी जीवन केॾी तकलीफ़ु भरी आहे की केॾो उहो पशु पालन करे पंहिंजी खेती ॿाड़ी करे पंहिंजो गुज़रान करनि था ऐं उन्हनि खे इहो सभु ॾेखारिणो खपे की भाई त माण्हू बि सम्झंदा की भाई मीडिया कुझु करे थी मी ऐं मीडिया अगरि ॾेखारींदी रिपोर्ट में त उन्हनि जे सरकार बि इन्हनि जे बारे में कुझु सोचींदी इन्हनि जे बारे में खण क़दमु खणंदी ऐं इन्हनि खे अॻिते वधण जो मौक़ो मिलंदो